आङो दाख्लि फ्लिपकार्टआव दिअ दिन दअ दिन प्रडाक बिहरनाया जेबो मोजां मोजां मोनाखै आङो साबजाया बुसथुआनो जे बुसथुआबो मोदोमनाय गैया मा गैया बिराद ओरैनो फैसा लस आरो आं बिहरनाय प्रडाकआ दिअदिन प्रडाकआ आं ओरैनो आंना बेखार थांबाय जेबो मुलामफायानो जायासै आं बे प्रडाकखौ बिहरनानै मोदोमनाय गैया मानाय गैया ओरैनो लस जाबाय आरो ना आं बिहरनानै आं एसेबो साबजानाय मोनाखै बे बुसथुखौ मोजां मोनाखै एखदम बारे मोनामनायबो गैया जेबो गैया आं मोजां मोनाखै आरो ना बिनिखायनो